مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے ٹیلنٹیڈ فنکار ہیں چھوٹی جگہوں سے لے کر شہروں تک لیکن کئی بار ان کو نہ تو صحیح موقع ملتا ہے نہ ہی ان کی محنت کی وجہ وہ قدر ہوتی ہے اس کی کچھ وجہیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلی وجہ ہے اویئیرنیس کی کمی لوگ فن کے ایک ایک سیریئس پروفیشن نہیں سمجھتے زیادہ تر لوگ ڈاکٹر انجینئر یا سرکاری نوکری کو ہی سیف مانتے ہیں اسی وجہ سے پیرنٹس بھی بچپن سے بچوں کو فن سے دور کر دیتے ہیں دوسری وجہ ہے کم سپورٹ کئی شہروں میں ایسے پلیٹفارم ہی نہیں جہاں فنکار اپنا کم کام دکھائیں سرکاری مدد سے اسپانسر بھی صرف بڑے شہروں میں ملتے ہیں چھوٹی جگہوں کے آرٹسٹ پیچھے رہ جاتے ہیں تیسری وجہ ہے روزگار کا ایشو لوگوں کو لگتا ہے کہ فن میں پیسہ کمانا مشکل ہے اس لیے وہ اپنا شوق چھوڑ کر کوئی اور کام کر لیتے ہیں لیکن اب دھیرے دھیرے حالات بدل رہے ہیں سوشل میڈیا اور نئے پروگرامس کے ذریعے کئی آرٹسٹ کو موقع مل رہا ہے سرکاری میلہ ایگزیبیشنس اور آن لائن پلیٹفارمس نے نئے راستے کھول دیئے ہیں